जी हमें पालतू जानवर बहुत पसंद हैं हमारे पास दो तीन पालतू जानवर हैं जैसे कि हमारे पास एक कुत्ता है दो वाइट वाइट चूहें हैं एक कबूतर है दो तोते हैं इत्यादि हमारे को पालतू जानवर बहुत पसंद हैं क्योंकि हमारा जो कुत्ता है वो बहुत वफ़ादार हे अगर हम लोग घर में नहीं हैं तो घर में कोई भी जंगली जैसे सांप बिच्छू अगर ये सब आते हैं तो उन्हे तुरंत वो मार के भगा देता है मार देता है जान से या अगर चोर चिहार भी आते हैं तब भी वो भोंक के भगा देता है वो हमारा रखवाला है वो हमारे घर की रखवाली करता है और वो हमें बहुत पसंद है जो हमारे चूहे हैं वो जो पाल पालतू हैं वाइट वाइट वाले वो जो जो वो सब चूहे होते हैं जिस से कपड़े वपड़े काट देते हैं वो सब को घर से भगा देते हैं और हमारे घर को सुरक्षित रखते हैं और वो हमारे घर को कोई नुक़सान नहीं पहुँचाते हैं बोतदार हमारे तोते भी हम बहुत अच्छे हैं उस वो सब हम लोग उन्हें कुच भी बुलाते हैं तो वो उस बात को रिपीट करते हैं उन्हें हम को बहुत अच्छा लगता है वो बोलते भी हैं